हैलो सर हैलो सर प्रणाम सर मैं वैशाली जिले के रहने वाला हूँ मेरे साथ समस्तीपुर से जाते समय समस्तीपुर से समस्तीपुर से वैशाली जाते थे मेरे साथ दुर्घटना हो गया दुर्घटना हो गया समस्या मेरे जो बस में आ रहे थे ना उसमें दो लुटेरा घुस गए घुस गया बस को हाइजैक कर लिया मदद चाहिए सर अभी तो हम हैं अथि समस्तीपुर बना रोड रोड में लुटेरा दो आदमी है बस में साठ आदमी है हाँ बंदूक है सर हाँ बंदूक है हाँ दोनों के हाथ में बंदूक है लोकेशन है समस्तीपुर समस्तीपुर हाँ समस्तीपुर है बी आर बी कॉलेज जानते हैं हाँ उसी स्थान पर हाँ सर हाँ हाँ पैंसठ इकहत्तर हाँ अभी हानि नहीं पहुँचा है सब से लूट मार कर रहा है कि पैसा निकालो डी पैसा छीन रहा है सर डिमांड नहीं पैसा छीन रहा है जी सर हाँ जल्दी पहुँचिए सर ना पैंसठ इकहत्तर है सर हाँ जल्दी फोर भेज मेरा नाम रोशन कुमार हुआ सर हाँ